हा मां कला प्रदर्शनी एक्सपो में वई आयां हुते मां हुते माण्हू पंहिंजे पंहिंजे शहरनि जी जेका हुननि जी हुते हुननि जे शहरनि जी स्पेशलिटी हुई जेका हो प्रदर्शन हुननि कई हुई हो ॾिसी करे मूंखे ॾाढो मजो आयो मां पाण बि वई हुयमि पंहिंजो ॿारनि खे बि वठी वई हुयमि और मूंखे हुतो इलाही जानकारी मिली असांजे भारत देश में इलाही शहर आहिनि भिन्न भिन्न शहर आहिनि त हुननि शहरनि में अलॻि अलॻि हुननि पंहिंजी जेका हुन शहर जी खासियतु हुई हो प्रदर्शन करण पिया जीअं लखनऊ आहे लखनऊ जी उते चिकन कारी एडी सुठी या प्रदर्शन थी त मूंखे हुते वञी करे ॾाढी जानकारियूं बि मिली मजो त आयो ई आयो लेकिन जानकारियूं बि ॾाढी मिली त एक्सपो में मां वई आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻो ॾाढो मजो आयो उते वञी करे